में ते रसोई बिच्च कुसै बैल्ले बी कुछ बी बनाई सकनी आं मिगी ते किश बी बनान बड़ा चंगा लगदा ऐ होर खाना बी मिगी बड़ा चंगा लगदा ऐ ते में जेल्लू बी मेरा मन करदा ऐ ते में दिक्खनी आं कि साढ़ी रसोई बिच्च केह् ऐ ओह्दे कन्नै में किश शैल बनाई सकनी आं चटपटा जेहा ते में ओह् बनानी आं ते ओह्दा सोआद बी लैन्नी आं